बकरी पोसै छियै बकरीके टाइम पर पोसै छियै बकरीके पाल खिआबै छियै बच्चा दै छै छओ महीना पे बच्चा दै छै बकरी बकरीके पोसै लए सालभरि पोसै छियै खस्सी बनाकऽ पोसै छियै सालभरि दू साल तब ओकरा बेचै छियै टाइम पर बेच लै छियै कोनो काज लागै छै तऽ बेच लै छियै बेचके काम करि लै छियै समय पर बेच लै छियै कोनो बखत लागै छै तऽ बेच लै छियै टाइम पर पैसा हाथ आबि जाइ छै दू चारि टा बकरी पोसै छियै ओकरा घास दै छियै पानि दै छियै टाइम टाइम पर पोसै छियै तब ओहि सऽ छओ छओ महीनामे बच्चा दै छै दू साल पोसै छियै बच्चाके आ बेचै छियै ओहिसऽ पैसा हाथ पर आयल जाइ छै समय समय पर काम भेल जाइ छै पैसा सऽ छओ महीना पर बच्चा देलक साल भरी डेढ़ साल पर पोस बेचलौ ओहिसऽ पैसा हाथ आयल गेल भेल गेल काम समय समय पर काम होय छै बेचै छियै समय समय पर बेचै छियै ओहिसऽ पोसै छियै बेचै छियै होय छै काम गैआ पोसै छियै तऽ ओकरा घास उसास घास दै छियै टाइम टाइम पर घास दै छियै खियाबै छियै टाइम टाइम पर नहबाबै छियै तीन टाइम खाय लए दै छियै ऊपटाबै छियै नहबाबै छियै गोबर करसी उठबै लए पड़ै छै उठबै छियै तऽ पाल कराबै छियै दस महीना पे ओ बच्चा दै छै दूध होइ छै ओकर दूध बेचके आगू बढ़ै छियै दूध बेचके आगू बढ़ै छियै ओकरा से दूध होइ छै गोबर होइ छै तब पशु सऽ बहुत रोजगार आगू बढ़ै छै गोबर काम दै छै पशु गाय के गोबर काम दै छै गोयठो पारल जाइ छै गोबर सऽ निपो पोछी होइ छै गोबर सऽ हर काम हो जाइ छै पशुके गोबर सऽ ओकरा टाइम टाइमपर खाना मिलै छै टाइम टाइम पर घास